जूनागढ़ ज़िले में अहिड़ा कई त स्थान आहिनि जेके पर्यटकनि लाइ आकर्षण वारा आहिनि जीअं त गिरनार डामोकुंड अशोक जोशीला लेक उपरकोट घिरनार उन में कई शयूं ॾिसण जियूं आहिनि जीअं त गिरनार आहे डामोकुंड आहे नरसिंह महता जो चोरो आहे अशोक जोशीला लेक आहे उन्हनि जो केई एतिहासिक महत्व आहिनि ऐं गिरनार में त जेको रोपवे ठहियो आहे उहो त एशिया जो सॼो वॾे में वॾो रोपवे आहे उन जे करे आसे पासे मां ऐं परियां खां केॾा न केॾा माण्हू अची करे इन जो लाभ वठंदा आहिनि ऐं उपरकोट जो त अडेरो एतिहासिक महत्व आहे उन में नवगढ़ खुहो आहे जेकी बंदूक आहे उहा उन जो स्थानु कंहिं घणो आए ऐं इन खां पो जेको दामोकुंड आहे उहो पवित्र ऐं उते अची करे माण्हू पंहिंजो सनानु कंदा आहिनि ऐं इन जो परशोतम महीने में इलाही महत्व आहे इन खां पोइ जेको गिरनार आहे उते बि माण्हू रोपवे में बि वेंदा आहिनि त मथे केॾा ॾाका चढ़ी करे बि वेंदा आहिनि ऐं उते त कई सर्पदाऊं बि थींदियूं आहिनि उन जे करे जेके सर्पदाऊं थींदियूं आहिनि उन में केॾा न ॿार उन में भाग वठंदा आहिनि इन जे करे गिरनार सॼो वॾे में वॾो पर्वत बि आहे ऐं उते जेको रोपवे ठहियलु आहे उहो बि एशिया जो वॾे में वॾो रोपवे आहे